ते इक्क होर ट्रडीशनल गेम आई कबड्डी कबड्डी जेह्ड़ी ऐ ओह् बड़ी स्हेई गेम ऐ ते लोग बड़े खेल्लदे न इसगी अस जियां लाई लैओ दौ टीमां होंदियां अट्ठ अट्ठ प्लेयर होने अस ते इक्क बिच लाईन होंदी एह् दौनें साईड होंदे बंदे अट्ठ अट्ठ प्लेयर ते पैह्लें बारी बारी जाना इक्क टीम नै इक्क टीम नै जाना नी दूई साईड उन्ने जाना ते कुसै ई बी अट्ठ बंदे होये ना दूई साईड ते इक्क बंदे गी हत्थ लाइयै बापस आई जाना जेह्ड़ी दूई टीम होंदी अट्ठ बंदे आह्ली उन्ने उसी फड़ी लैना बंदे ई अगर उनें फड़ी लैता लाईन क्रॉस नेईं करन दित्ती एह्दा मतलब उनें ई इक्क प्वाइंट थ्होई गेआ ते अगर बंदा इक्क लाईन क्रॉस करी गेआ ते जिन्ने बंदे ओह् छूहियै आई जा नी ते मतलब उन्ने प्वाइंट उसी थ्होई गे